हलो हा ॿुधायो दादा हा हा मिलनि हा मिलनि मिलंदी तव्हांखे सुठी तरह मिलंदी सहयोगु असांजी

हा हा हा ह हा मिलनि अच्छा ईंअं हा तव्हांखे होटल होटल वोटल सभु सुठी मिली वेंदव इते जे रेट में खपेव ॿ अढाई हज़ार खपेव ॿ अढाई हज़ार हज़ार खपेव हा मिली वेंदी हू ॿ अढाई टे टे हज़ार वारी मिली वेंदी होटल सुठी मिली वेंदी हा मिली वेंदी सुठी मिली वेंदी न जे तव्हां आदिपुर आदिपुर अची विया आयो आदिपुर में मिली वेंदव न म होटल अथव आदिपुर में हा आदिपुर में आहे न सुठी होटल होटल कविता अथव होटल सुमित अथव हा हा तव्हां बेफ़िकर रहो तव्हां हिते अची वञो त मां असां वेठा आहियूं हिते

हा मिली वेंदी पंहिंजी होटल जी तरफ़ा मिली वेंदी गाॾी सुठी मिली वेंदी हा इनोवा इनोवा खपे इनोवा मिली वेंदव न इनोवा बि मिली वेंदव तव्हांखे जिते घुमिणो अथव हा त माता माता ना मड मिली वेंदव उनखां अॻियां वञो त नारायण सरोवर अथव नारायण सरोवर लाइ गाॾी मिली वेंदव तव्हांखे तव्हां पहिरियों माता जो मड वञो हली हुतांखां पोइ नारायण सरोवर अथव तव्हांखे तव्हांखे ड्राइवर बि सुठो ॾींदोमाव ॿियो चव हा तव्हांखे हा ह हा हा हा साफ़ सुथरो मिलंदव तव्हांखे सुठी होटल में बीहारींदो उते रोटी वोटी सभु खाराईंदो सुठी तरह न त असां ॾींदासी न असां तव्हां ईंअ सम्झो असां ख़ुदि जा महिमान आहियो छह पोइ मां कर छह ताईं रिकॉर्डिंग करे र छॾांव मां हा तव्हां अचो अचो आराम सां अचो ठीकु आहे हा भले अचो न अचो अचो हा हा ठीकु आहे